गुड मॉर्निंग मैं होम ओनर बोल रहा हूँ कर लीजिए तो मेरे को क्या है होम जैसे डेक शादी वग़ैरह की सजाने वो करवाने हैं डेकोरेशन करवाना है तो आप क्या कैसा करते हैं आपके पास अच्छा है क्या डेकोरेशन नहीं नहीं शादी के लिए करवाना है मेरे को तो यदि तीस नवंबर की शादी है तो वो क्या कैसा है पार्टी देनी हैं

ठीक है

तो उस में मेरे जैसे डबल फ्लोर का है है ना तो उस में पूरे में डेकोरेशन करवानी है हाँ हाँ चौखट वग़ैरह भी हैं कुछ पर्दे वर्दे भी होंगे वो है उस में बताइए बताइए

नहीं जो ऐसे व्हाइट कलर का जैसे पर्दे हो गए उससे जैसे दिवारों में नहीं लगाते हैं उस में बालकनी में भी लगवाना है

नहीं नहीं व्हाइट कलर चाहिए

और तीस की शादी है तो आप कब आ सकते हैं मतलब डेकोरेन के फिर भी ओक एवरेज एक बता सकते हैं कितना चार्जेस लगेगा है ना कि फिर आप आ जाइएगा तो मिल के बात कर लेंगे ओके तो आप एड्रैस लें

मेरा नाम राम यादव है मैं फ्रॉम कटनी से हूँ छानवी है ना कटनी एम पी से तो वो एम पी से कटनी कटनी के बाद से वो सिटी है एक वहाँ पर ही आना है आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा मैं आपको रिसीव कर सकता हूँ ओके ओके ठीक थैंक यू